हँ हँ हेलो नमस्कार नमस्कार हँ जी जी जी एहि बीचमे जे छै ने किछु दशकमे बड्ड तरक्की कयने छै जी जी देखल जाय बात ई छै जे एहिमे की छै जनता तऽ दोषी छैबे करलै सहजहि जाबे जागरूकता नहि एतै ताबे सरकारकेँ नीति सेहो दोषमुक्त नहि छै आब बुझु जे हम जाहिठामसँ मतलब बिलोङ्ग करैत छी जाहि शिक्षण संस्थानसँ ओहिमे बच्चा सब एतेक दूर दराजकेँ सरकारकेँ सिस्टमकेँ द्वारा आबैत छै जे दुबारा पढैकेँ कोनो उम्मीद नहि लागैत छै बस एक तरफ सरकार ढिंढोरा पीटैत छै जेकि हम मतलब शिक्षा कऽ स्तर कऽ बढ़ेबै दोसर तरफ ओकर सिस्टम गलत छै तऽ एहिमे तऽ किछु खामी छै आ जहाँ तक हमसब हँ जी जी हँ देखियौ जागरूकता अहाँ सही कहैत छियै लेकिन बात की छै जे शुरूसँ ही आ खास कए कऽ एहि मतलब निकटतस्थ दशक सबमे जे छै पाइ बेसी हाबी भए गेल छै पैसा कारण जे छै से कोनो भी चीज कऽ खरीदल जा सकैया बेचल जाय सकैया एतऽ अहि मामलामे जे छै से सरकारके सुझाव देब या सरकार बतायब ओकर खामी निकालब समाजकेँ जागरूक आब एहि प्रति लोगक जे छै दृष्टि कम होइत छै आब शिक्षे जे छै शिक्षाके प्रति अगर लोककेँ जागरूक करै लऽ प्रयासरत प्रयत्न करैत छियै तऽ ओतेक इंटरेस्ट नहि लै छै जते कि पाइ या स्कॉलरशिप कहिआ एलै छात्रवृत्ति एलै हमरा नहि भेटलै हँ ठीक जी जी छात्र जी जी प्रयास रहैत छै जी जी जी जी जी देखियौ सिस्टम एहन भए गेलै अहाँ व्यक्तिगत अहाँ जब आरोप लगबैत छियै ई तऽ हम ओतेक सटिक जवाब नहि देब लेकिन हमहूँ कोनो समूह कऽ एक अङ्ग छियै तऽ ओहिमे कहैत छै वादा करो गरीबो से आ सौदा करो अमीरो से ई तऽ स्थिति छै सर तऽ अकेला चना की भांड़ फोरतै थोड़े

जागरूकता नहि ई होइत छै कखनो कखनो जे छै समाज कऽ स्तर पर जे बैठक होइत छै चाहे पञ्चायत स्तर पर होय चाहे विद्यालय शिक्षा समितिकेँ होय ओहि सबमे भूमिका प्रेजेंटेशन उपस्थिति रहैत छै करैत छियै लेकिन साथ साथ ई छै जे लोग जे छै से तत्क्षण जे छै जा धरि ध्यान दै छै ठीक छै तकर बाद ओहिठामसँ गेलै ओकर सातो विद्या नाश भए जाइत छै ओकर फेर ओहि प्रति आकर्षण घटि जाइत छै पाइके ओहिमे रस नहि रहैत छै आकर्षण घटि जाइत छै तऽ ई कनिटा दिक्कत छै समाजमे शिक्षा जे छै से पैठ नहि कयने छै आओर ओहियोमे सुपौल जिला बेसी पिछड़ल छै तऽ एहिमे किछु आओर प्रयास करऽ पड़तै तखने सफलता हेतै जी जी जी जी जी जी ठीक जी जी अच्छा ठीक छै प्रयास करबै ठीक छै ठीक छै धन्यवाद